जी जी कंदा आहियूं असां जी हीअ तव्हांखे पे पंहिंजे बजेट जे अकॉर्डिंग तव्हां मूंखे ॿुधायो लखु वारो बि आहे ॾेढु लखु वारो बि आहे ॿ लख वारो बि आहे जीअं तव्हांजो बजट हुजे हा असां वटि असां वटि सभिनि जे हा फैसिलिटी अवेलेबल आहे तव्हां जेको चवंदा असां उनते कंदासीं मन बीच ते बि करे सघंदासीं या बाहिरि बि ड्रोन बि असां वटि अवेलेबल आहे पर ड्रोन वारो तव्हांखे थोरो वधीक म महांगो पवंदो

हीअ ॾिसो त तव्हां वठी अचो ठीकु आहे न त असां बि अरेंज करे ॾींदासीं सभु उनजो बसि थोरो पाण खे बजट वधाइणो पवंदो तव्हांखे पोइ तव्हां ॾिसो मूंखे जो जीअं फ़िल्म इंडस्ट्री में हीरो हीरोईन कंदा आहिनि उते तव्हां जीअं कराइण इहो तव्हांखे सवलो लॻे असां घोड़ो बि अरेंज करे सघंदासीं उनि जन उनजे मथां ज जीअं बि तव्हांखे सुठो लॻे असां बीच ते बि कंदासीं गार्डन ईअं सुठो मना लोकेशन ॻोल्हे करे जहिड़ो लोकेशन तव्हां चवंदा असां ओहिड़ो तव्हांखे शूट करे ॾींदासीं उनजो ॾेढु लखु लॻंदो जीअं ॾिसो बोट ईअं हुन जे मथां बि अरेंज कंदासीं ॿियो उते घोड़ा बि अरेंज कंदासीं तव्हां चवंदा त ॿियो उते बीच जीअं बिकिनी शूट या ईअं हुंदो ऊ त असां न वेडिंग शूट कराइणी आहे त कपल खे सुठे नमूने वेहारे करे उनजो तयार करे उनखे मस्तु पोइ अगियां पुठियां सभु ईअं के भई साम्हूं वारे खे कंफ़र्टेबल थिए अहिड़ो असां करे ॾींदासीं तव्हांखे तव्हां चिंता न कजो इन ॻाल्हि जी जी जी सभु सभु सुठे नमूने काई ॻाल्हि ॾिसो तव्हां अगरि पोइ तव्हां वॻा वठी ईंदा पंहिंजो त थोरो घटि पवंदव असां ॾींदासीं त थोरो तव्हांखे महांगो पवंदो तव्हांखे सुठो हिकिड़ो एल्बम ठाहे ॾींदासीं असां जिन में तव्हां बिल्कुलु जहिड़ो तव्हांखे खपे न ओहिड़ो असां करे ॾींदासीं बाक़ी थोरो घणों घटि वधि करे ॾींदासीं असां वांदो कोन्हे ओके गोआ बीच ॾाढो सुठो आहे तव्हां उते अचो

ओके ओके जय झूले जय झूलेलाल जय